में थुआढ़ी एप कोला इक्क ऑर्डर कीते दा हा ते मेरा ऑर्डर जेह्ड़ा ऐ ओह् ऐल्लै धोड़ी निं पुज्जे दा ऐ ते जेह्ड़ा ते जेह्ड़ा तुसें एस्टीमेटेड टाईम सनाए दा हा एह्दे ताहीं ओह् ते ओह् चार दिन हे ते फ्ही में ओह् ऑर्डर दित्ते ते ओह् अज्ज छे कोला सत्त अट्ठ दिन होन लगे ते ओह् ऑर्डर ऐल्लै धोड़ी निं पुज्जे दा ऐ में थुआढ़ी कंपनी दा एप दा रिव्यू पढ़ेआ ते काफी लोकें आक्खे दा की एह् जेह्ड़ी एप ऐ एह् शैल ऐ पर मेरी जेह्ड़ी मेरी जेह्ड़ी मिगी जेह्ड़ी मिगी चीज़ जरूरत ही मिगी ओह् ऐल्लै धोड़ी निं पुज्जी ऐ मेरे कोल ते मिगी थुआढ़े कोला दरखास्त ऐ कि मिगी इस गल्लै दा तोलै कोला तोलै हल्ल देओ कि केह् मिगी जेह्ड़ा ओह् प्रोडेक्ट हा ओह् त्रैऽ कोला चार दिन जि'न्नी एस्टीमेटेड डेट्स आई दी तुसें टाईम हू'न धोड़ी चाहिदा जां फिर मेरे पैसे रिफंड होन मिगी जां फिर मेरा प्रोडेक्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् तौले कोला तौले मेरे कोल पुज्जै ते मेरी थुआढ़े कोला इ'यै दरखास्त ऐ कि ओह् जेह्ड़ा प्रोडेक्ट ऐ उसी तौले कोला तौले मिगी पजाओ ते में जेह्दे कन्नै अपना जेह्ड़ा ते जेह्ड़ी जरूरत ऐ उसी पूरा करां ते अग्गें कोला मिगी इस गल्लै दा बी कोई हल्ल देओ जां अग्गें कोला तसल्ली कराओ के मेरा जेह्ड़ा प्रोडेक्ट ऐ ओह् टाईम कोला टाईम पर पुज्जे